हम अपना गाँव से चलैत छियै तऽ बाबाधामके लेल सुल्तानगञ्ज जाइत छियै ओकर बाद वहाँ से जल उठाबैत छियै वहाँ से बाबाधाम जाइत छियै बाबाधाम से जल चढ़ायके ओहिके बाद बासुकीनाथ चढ़ाबैत छियै ओहिके बाद सीधा घरे आबैत छियै